आइ काल्हि तकनीक के जे उन्नति भेल ताहिसॅं बहुत जनजीवन बदैल गेलै जेनाकि मोबाइलमे हमरा लोकनि वट्सऐप से एक जगह से दोसर जगह जे कोनो कागजात भेजबा के अय फोटो भेजबा के अय भेज लै छी आओर संगे कोनो सूचना जानकारी तुरत भेटैत अछि आब तऽ हम अखबारो पढ़ि लै छियै मोबाइलेसॅं ईसब सुविधा भेल संगे संग सबसे बड़का सुविधा ई भेल जे बैंक अकाउंटमे कतेक पैसा जमा भेलैया निकलल से तुरत मैसेज के द्वारा सूचित भऽ जायत अछि किछ लोक तऽ टिकट बुकिंग आओर होटल बुकिंग सेहो करै छथि अखन तऽ ओते जानकारी हमरा अय तकनीक के नहि अय लेकिन प्रयासरत छी जे आबे बला समय मे हमहुँ रेलवे टिकट हवाई जहाजक टिकट बुक करी